हेलनाइ सिखैमे तऽ बहुतो गोटाके मदद केलहुॅं हें हं डूबैके स्थिति गंगामे कखनो बनि गेल बैढक समयमे ओ नब हेलै कऽ प्रयासमे भंसियाए लगलहुॅं लेकिन हमरो कोई बंचौलक एहिना किछु गोटा के हमहुॅं हेलनाइ सिखोंलहुॅं हं क्षेत्रमे आवश्यक छै बाढिग्रस्त क्षेत्र छी इ हमर